बुनाई काफ़ी तरह की होती हैं जैसे कि सादा बुनाई रिप बुनाई और बास्केट बुनाई सादा बुनाई ये काफ़ी सादी तरह की बुनाई होती है जो अक्सर हमारे घर पर दादियाँ या नानियाँ करती हैं उसको सादी बुनाई कहते हैं जो रिप बुनाई होती हैं वो थोड़े मोटे धागे से की जाती हैं तो उनको रिप बुनाई बोलते हैं और जो बास्केट बुनाई होती हैं वो काफ़ी कहना चाहिए काफ़ी सुंदर होती हैं और देखने में काफ़ी अच्छी होती हैं और ये मोटे धागे से की जाती हैं और मैंने तो कभी इसकी पारंपरिक ड्रेस बनाने की कोशिश नहीं की है